ट्रॅवल करपाशो कांय ना कित्याक आमगे गोंयां खूब खूब फोटोग्राफीज करपाक मेळटा बिकॉज खूब बर सिनरीज आसताय फॉर एक्जाम्पल बिचीज इवन मावंटन्स आसताय सावत सायडीन नॉर्थ सायडीक केल्यातूक बिचीज इवन बिल्डीिंग्सूय बरो आसताय सो सिनेमेटीक शॉर्ट्स बीन बरो येताय बिचीचे गेल्यार सनरइज सनसेट दोनीय चोवपाक मेळटाय बरे करून फोटोज काडपाक मेळटाय पिसफूल बीन आसता कोण जज करपाक येनाय लोक आनी खूब पोर्चुगीज मोन्युमेंट्स आसताय बिल्डीिंग्स सो तींग पासून गेले जाल्यार खूब बोरें मेळटा एस्थेथीक प्लेसीस आसताय फोटोजूय बीन बर येताय विंटेज मोस्टली फॉर एक्जांपल एक मिनीजीज हावज म्हण आसा गोंया चांदर तेंकासो खूब मोन्युमेंट्स आसाय विंटेज मोन्युमेंट्स सो तेंचे बीन फोटोग्राफी बरे करपा खूब लोक येता आनी हांव बीन वोयता केन्ना केन्ना घाट्साचेर वसपाक मेळटा रिवर्स चर्चीस टेंम्पल्स मॉस्क्स खूब आसाय रिलीजियस हें फेस्टिवल्स खूब मेळटा फॉर एग्जांपल इंग क्रिसमसा पासून बायर सो जाल्यार खूब स्टार्स डेकोरेशन केलां आसता दिवाली बरें कोन केला आसता गणेश चतुर्थी रिसंटली बरें केला आसता जन्माष्टमी पासून खूब फेस्टिवल्स आसताय सवर्डें सांगें सो आम हांव केन्ना वोयता हांव मुगे फ्रेंड्स मागीर कजिन्स वारो केन्ना वोयता फोटो काडपा बिकॉज मागीर बऱ्या पोटे एक्सपिरियंस पसून मेळ्ळें म्हुटी